हम अपने आसपास के शहरों और गाँव में कई बार जाते हैं चूँकि आसपास परिवेश से हम विभिन्न तरह के क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं और आसपास में जाना आना मेरा अनिवार्य है मेरे पेशे से जुड़ा हुआ है और मेरा पेशा और मेरा उद्देश्य है जीवन में अर्थ कमाना और बच्चों को शिक्षित करना